ہیلو اسلم چکن کارنر جی میں نے کھانا آرڈر کیا تھا پھر اُس کو میں نے کینسل کردیا لیکن اُس کا جو ریفنڈ تھا ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں کیوں ابھی تک نہیں آیا اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے

جی بالکل ٹھیک ہے اوکے